दायो जोंहा बिदा फंबाय साब्रैमोन साब्रैनि भिटोराव साथाम थैबाय दा आंल'सै हाल खेतिजोंसो सोलिना थांबाय दा फिसौफोरा दङ मास्टार साकरि फिसौफोराबो हिनजावसाफोराबो एसे गेजेरलाहा दङ साब्रै साबा साबा दा जोंफोरासो गैया गथ' गथायखौ जेबो खालामनो हायासै जोङो गेजेरनिया मालाय साफा बानायना गालांबाय फिसौ फिसौज्लायाबो हिरि आर्मि साकरि मोनबाय जा आंनियाबो मोनबाय सासे आर्मि साकरि मोनबाय फिसाजोआ फिसाज्लाफोराथ' कुनु रोङासै जेबो फरायनाय दिगजोंबो गैया साकरि गैया दकान होनासो जादों दा दकानाबो ओइ गेलामाल दकान दिनाव आराइस' तिनस'नि

मालआनो सेल जाया बेबायदि